औ सार आं ओरै लाइथुन नारजारि हरदोंमोन सार आङो मिउजिक स्कुलनिफ्राय सिमला मिउजिक स्कुलनिफ्राय औ गोजोन्थों सार ओमफ्राय आङो सार माने नोंथांखौ गोबां मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा होननानै मिथिदों गोदोनिफ्राययो आरो नोंथांखौ भुपेन हाजरिकानिबो मेथाइ रोजाबो होनना खोनादों दा सार आंनो माने मोनसे नलेज नांगौ सार भुपेन हाजरिकानि मेथाइ रोजाबानायनि बागै आरो बिथांनि जारनिनि बागै एसे सार ओरैनो मोनथिनो मोनबा मोजां जागौमोन सार

अह अह सार अह

औ जिस्निथा ना सार जिस्निथा जिस्निथा ना सार जिस्नि औ औ सार अह अह औ सार आरो बिथांखौ खोनानो मोन्दों जांख्रिथायारि मेथाइबो बिथाङा गोबां रोजाबबोदों

उम उम

उम उम उम उम अह अह दे जागोन दे सार होमबा सार गोजोननाय थाबाय सारिनिसिम बेखिनि नलेजखौ आंनो होनायनि थाखाय औ बिथांनिखौथ' बुंजोबनो हाया सार बुंनायालाय थेवब्लाबो सारआ बेखिनिखौ बुंनानै होनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय सार औ दे सार औ दे गोजोनथों